आब' अ आं नै मा होनगोन आब'आ पार्लाराव दङ अ माने पेकेजफोर दङ नामा माबा दिवालि अफारफोर दङ नामा अ हेयारनि थाखाय माने आङो खानाइ स्ट्रेइट खालामगौमोन आरो अ अ अ अ

अ ओ ओ आं माने ओ स्ट्रेइटनिं खालामगोमोन आरो ओरैनो औ स्ट्रेइटनिंल' आरो अ आस्सा आस्सा अ फिफ्टिन हान्ड्रेड थु टु थावजेन्ड आरो ना अ आस्सा आस्सा थ' आब'आ मालानिफ्राय बे पेकेजखौ होगोन ना होबायानो थादों अ अ आस्सा आस्सा आं ओरैनो गाबोनथ' फ्रि थ' आब'हा गाबोन कास्टमारफोर दङ नामा अ होमब्लालाय फुङावनो थां अ जागोन दे औ औ

जागोन दे औ अ दे दे होमब्लालाय थेंक इउ गाबोन लोगो हमगोन दे होमब्ला दे औ औ जागोन दे होमब्लालाय ओं बाय